असां जिते रहंदा आहियूं असां जिते रहंदा आहियूं इते इलाहियूं आहिनि पूॼा जा स्थान जीअं मंदर गुरुद्वारा मठ मस्जिद सभु कुझु आहे पर जिते असांजे घर भरिसां असां जेको आहे झूलेलाल साईं जो मंदरु आहे उत्तम नगर में असां रहंदा आहियूं हिते उत्तम नगर में जेको झूलेलाल साई जो मंदरु आहे असां इते वेंदा आहियूं हिते असांखे ॾाढी शांती मिलंदी आहे चालीहो बि कंदा आहियूं चालीहो हर साल थींदो आहे ॾाढी रौनक लॻंदी आहे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे सभु हुते वञी सेवा बि कंदा आहियूं लंगर बि थींदो आहे सभई प्रेम सां सेवा करनि था प्रेम सां रहनि था ॾाढो प्रेम आहे पाण में मंदर बि ॾाढो प्यारो आहे सुठो आहे शांती थी मिले